म्हाका एक ओला बूक करपाक जाय म्हाका मडगांवच्यान पणजे वचपाचे आसा आनी तेजे खातीर म्हाका ओला उबर बूक करपाक जाय मात्शी ती बूक करात जर ड्रायवर बेगीन येवपाक शकता जाल्यार मात्शें बेगीन म्हाका मेळ्ळ्यार बरें जातले सो त्या ड्रायवराक मात्शें बेगीन धाडपाचें बेगीनात बेगीन म्हाजे कडेन पावपाचें मात्शें तजवीज करात